हमसब मिथिलाके बासी छी आओर मिथिलामे रहै छी विद्यापतिके सुननहे हेबै जे विद्यापति बहुत मेन कलाकार छथि आओर बहुत सुन्दर व्यवस्थासँ चलै छथि आओर हमरा सबके बिहारमे जेना एकटा सेहो कलाकार छथि ओहो हुनकर किताब छपाइ छनि आओर किताब हमसब पढ़लहुँ बहुत सुन्दर लागल आओर हमसब पुजारी पूजापाठमे केलहुँ पूजापाठसँ हुनका बजाहट केलहुँ अयलाह बहुत सुन्दर व्यवस्था केलाह आओर हुनकर कॉपी कलम सेहो चलै छनि आओर बैसल रहला तऽ ओ किताब सेहो बनबै छथि बहुत बड़ा कलाकार छथि जेना मिथिलेश भऽ गेल बहुत सुन्दर कलाकार अइ हमरा सबके बिहारमे सेहो आओर बहुत किताब सेहो लिखै छथि आओर प्रवचन सेहो करै छथि बहुत रङ्गके हुनका ज्ञान छनि आओर बहुत व्यवस्था ई सेहो कऽ कऽ चलै छथि आओर हुनकर कलाकार सब हमसब देखलहुँ तऽ हमरा सबके बहुत प्रसन्न भेल बहुत सुन्दर लागल आओर हुनकर किताब पढलहुँ तऽ आओर सुन्दर लागल हुनका किताब मे सेहो बहुत चीज लिखल रहै छै एना हनुमान जीके बारेमे महादेवके बारेमे बहुत चीज हुनकर लिखल रहै छनि वएह प्रकारसँ हमसब चलै छी आओर बहुत सुन्दर कलाकार छथि हुनकर गाँवमे सेहो मान्यता छनि बहुत जे मिथिलेश कलाकार आयत तहने हम कोनो चीज करब व्यवस्था तऽ ओही प्रकारसँ मिथिलेश कलाकार छथि